हाँ हेलो हाँ बोलिए ये सिमरिया से हम बोल रहे हैं ना हाँ बहुत बढ़ियाँ हाँ बहुत बढ़ियाँ बन गया है घाट उट पुल और सुन्दर बन गया है यहाँ सिमरिया में वहाँ मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा माघी पूर्णिमा यह सब में मेला लगता है ना हाँ हाँ बहुत मेला लगता है ना सावन में जाता है सब लोग वहाँ बाबा भोला था तो जो भी मेला लगता है भी माला है करता है हाँ हमलोग गए हैं कितना बारी ना हाँ गेल हैं सिमरिया नहीं सब बाल बच्चा लेकर सबको लेकर गए हैं हाँ सपरिवार गए हैं हाँ सब बहुत सुन्दर मेला लगा साल में तीन बार चार बार लग जाता है मेला सावन में कार्तिक में मेला तो लगबे ना करता है कौन सा कहाँ सिमरी सिमरी सिमरी क्या है आप हमें हमीं हमलोग भी करते हुए जाते हैं हाँ हमहूँ बेचते हैं ना बहुत अच्छा लगता है हाँ हाँ पैसा बहुत इनक़म होता है हाँ वहाँ बहुत सुविधा है हाँ यह व्यवस्था हो जाती है ना हाँ हो जाती है

हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं इधर बहुत सुन्दर मेला लगता है ना हाँ तो यह अलग हटकर बुन्देला जाता है ना जी बिज़ली भी जलाई जाती है सिमरिया में हाँ बिज़ली का हाँ देखे हैं बहुत सुन्दर मेला लगता है यहाँ बिज़नेस करने में बहुत बढ़ियाँ फ़ायदा है हाँ बहुत सुन्दर पुल भी बन गया है बहुत सुन्दर हाँ बन मेला होगा हमलोग देखे हैं अब अब कम्प्लीट हो गया वह पुल जो बनता था

हाँ हाँ

सिमरिया वहाँ निकले हैं बालू बालू ही निकल रहे हैं हाँ फ़ेमस हाँ मेला भी लगता है बहुत सुन्दर हाँ हाँ धन्यवाद